छात्र उच्च शिक्षा आ कॉलेजक लेल पटना जेना पसन्द करैए पटना ओकर पसंदीदा जगह छियै पटनामे सभ सभ तरहकेँ पढ़ाइ होइए कला वाणिज्य विज्ञान नर्सिंग पाठ्यक्रम आइ टी आई कृषि इन्जीनियरिंग चिकित्सा बी इ डी एम इ डी के कोनो भी तरहकेँ सभ तरहकेँ पटनामे शिक्षा मिलैए वएह होइ छै जे पटनाके शिक्षा बहुत महँगा होइए तऽ किछु छात्रके पढ़यमे रुचि होइ छै तऽ ओ नहि बढ़ि सकैए आगाँ पैसाके कमीके कारण ओ पटना नहि जा सकैए तऽ ओ गामेके कोनो इस्कूल कॉलेजमे एडमिशन करवाकऽ पढ़ैए